میرے دماغ کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی مضمون گونجتا ہے تو قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے مختلف طبقات میں بانٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھا ہے اور اگر بات کریں کہ ہمیں اتنا اچھا کیوں لگتا ہے کیوں ہمارے دل و دماغ میں گونجتا رہتا ہے وہ اس لیے کہ جب میں ایک مزدور اور ایک مالک کو دیکھتا ہوں تو فوراً مجھے وہ آیت یاد آتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ اگر